माने ओरैबादि खालामो ना सारनाय ना हमनाया आलि थेनांगौ ओमफ्राय बिदिनो आलि थेनानै सारनांगौ बिबायदि जायो गोबां खस्थ'यै ना सारनायाबो बिराद खस्थ' हमनाय आरिनाय आरो नाया मोनबा मोनबाय मोनाब्लाथ' बिराद खस्थ' जायोना दा ओंखायनो जोङो नाखौ फुङाव थाङो दैमा दैमा नागिरहैयो नागिरनानै नाया दंना गैया बेखौ सानना गियान गियानाव साननानै बहुद सिन्था भाबना खालामनानै जोङो नाखौ दैमाखौ आलि थेयै थेयै बिराद खस्थ'यै आलि थेनानै नाखो सारनो गोनां जायो मोनब्लाथ' मोनबाय मोनाब्लाथ' बिदिनो बहुद खस्थ' दा जोङो मोनब्लाथ' मोनबायसै मोनब्लाथ' न'आव किसुमान जानोसै जानानै ओमफ्राय जोङो किसुमान संख्रि बानलु बायनो आन्था ओरैनो आदा केजि सेरसे ओरै फानहैयो मोनबालाय इफोरबादिनो ओमफ्राय जोंहा नै फिसौफोरबो दङ मा दङ बेफोरावबो जानो लुगैयोना बेखौ पवासे बा आदा केजि ओरै जानाय जायो आरो

जों दा खस्थ'यैब्लाबो जोङो हाया हायाब्लाबो जोङो फिसौफोरनो ना बेदर लायनानै जोङो जाहोनांगौ गोनां जायो दा उनाव आरो खायसेबा आरो बेनो खायसेबा ना जाया खायसेबा माबा सिंगि जाया सोरबा सोरबाबा माबा नास्राय जाया बिबादि जायो फिसौफ्राबो दा मा खालामनो जों बिराद खस्थ' जायो ना सा सारनानै जोङो अबाव मोनो अबाव मोना बिदि खालामनानै जोङो बेब'हार खालामनाय जायो